मूंखे समुंड ते ऐं पहाड़ ते वञणु ॾाढो वणंदो आहे मां ॿिन्हिनि जॻहियुनि ते वारम वार वेंदो पियो आहियां मां पंहिंजी छुटी मनाइणु हिन ॿ जॻहियूं पसंदि कंदो आहियां मां हिते जूनागढ़ में गिरनार पर्वत आहे उते मथे वेंदो आहियां हुन पर्वत ते गिरनार ते मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॾाढो फील थींदो आहे ऐं बारिश जे टाइम ते हुते अहिड़ो वातावरण हूंदो आहे अहिड़ो कुदरती वातावरण नज़ारो हूंदो आहे मथे वेंदा आहियूं त बादल असां छा हुन बादल खां पसार थी करे वेंदा आहियूं बादल हेठि हूंदा आहिनि असां मथे हूंदा आहियूं गिरनार ते मथा खां हेठि बादल असां ॾिसंदा आहियूं गिरनार अऊं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कीअं स्वर्ग जहिड़ी फील थींदी आहे उतां जो नेचर ॾाढो वणदो आहे ॿियो हिते मां समुंड ते वेंदो आहियां हिते माधवपुर नाले जो गामु आहे हुते वॾी ॾाढी मस्तु समुंड आहे त हुते मां वारम वार वेंदो आहियों हुतां जी चौपाटी ॾाढी लंबी आहे लॻभॻि ॿ टे किलोमीटर लंबी चौपाटी आहे सिं हिकदमु क्लीन समुंड आहे ऐं हुतां जो जेको नज़ारो आहे त उहो ॾाढो मस्तु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे उते वञी करे वेंदो आहियां मूंखे शांती मिलंदी आहे हुते पविनु हवा लगंदी आहे ॾाढो हुते ॾाढो फील थींदो आहे मूंखे ॾाढी हुते शांती मिलंदी आहे त मां वारम वार उन समुंड ते वेंदो ई वेंदो आहियां ऐं हुते वञी करे मां शांती में हेठि वेहंदो आहियां ॾाढो सुकूनु मिलंदो आहे उन जॻहियुनि ते ॿिन्हिनि हंधि ॾाढो सुकून मिलंदो आहे